बाज़ारि मां हिकु हुतऊं केक कटिंग बर्नर वारो कांच जो गैस वरितो हो हुननि जो कमु ॾाढो सुठो हो हुनमें ॿासण कारा बि न पिया थियनि बर्नर सुठा पिया हलनि ऐं ऑटोमेटिक जे हिसाब सां उहे चालू बंदि बि सुठी रीते सां थिए पियो हिननि जो कम सुठो हो